हांजी हांजी अ'ऊं सुरभि बोल्ला निं तुस कु'न बोल्ला दे ओ नमस्ते मैडम जी केह् गल्ल होई की फोन कीता की फोन कीता केह् गल्ल होई नेईं सारे ठीक ठाक न हां औन्नी ते हैं मैडम जी नेईं नेईं मैडम जी ऐसा निं ऐ नेईं नेईं कोई परेशानी निं ऐ नेईं नेईं मैडम जी मेरे पेपर लेई लैएओ तुस हून अगली बारी ऐसा नेईं होगा नेईं नेईं मैडम जी कोई परेशानी निं ऐ अ'ऊं औन्नी ते आं पर नेईंं नेईं मैडम जी इस बार लेई लैओ अगली बारी शा ऐसा निं होगा मिगी माफ करी ओड़ो तुस नेईं नेईं ऐसी गल्ल निं ऐ मैडम जी मैडम जी नेईं नेईं मैडम जी अगली बारी शा ऐसा निं होगा हून हून में कल्लै शा रोज रोज आवै'रना क्लासै च पढ़ने ई औन्नी आं मी ठीक ऐ ठीक ऐ मैडम जी ठीक ऐ मैडम जी मगर मैडम जी इस बारी मिकी पेपर देन देई ओड़ेओ अगली बारी शा निं होगा ऐसा ठीक ऐ मैडम जी